हेल्ल' अ खोनाबाय दे

दे दे बे गोदो क'क्राझारफ्राव बेरायदों ना बेरायाखैमोनफालाय होनब्लाबोथ' होनब्लाबोथ' नुजोबाखैमोन नङा होनब्ला ए गोदो गोदोनिजों दानिजोंथ' बिरात पारथक्य' जागोन ना गोदोहाय माने गोदोहाय माने बिल्दिं आनो गैयामोन ना औ आरो गोदो सिनेमा हल आबो अबयस्से मोनथाम आरो सिनेमा हल आ मोनथाम ओरै रंजालि हल आर एन दि हल बेनिफ्राय गंगा ट'किस ओमफ्राय गोदोथ' जोङो थाइबा गाहामनिनो नुदोंमोन सिनेमा खौ बे माने फार्स्ट क्लास सेकेन्द क्लास थार्द क्लास दंमोन नालाय जोङो थार्द क्लास आव दाननानै नायोमोन आरो दाथ' बिदि मोनला गोदो गोदोनि माने अनलाइन जुगावथ' दाथ' आंथ' दा बे माबा मुगायाव एकेबारे माबा देरस' दुइस'सो होनलायलायनाय खोनाबाय आं गोदो गोदोहाय बे फ्लाइअभार खौ बानायजेनबा मा खाम्फाब्रा बेलाय नङोमोन आं माने बे हायार सेकेन्दारि खाथिनिखौ बेल'खासोमोन नालाय बिल्दिं आथ' गैखायामोन नालाय बिल्दिं गैयामोन गोदो बे फ्लाइअभार खौ बानायैनि सिगां बिल्दिं गैयामोन ओमफ्राय नैबे फ्लाइअभार खौ बानायखांनायनि उनाव दा नैबे बर्त'मान नाइन्टि निफ्रायनो जाबोबाय आरो लासै लासै लासै लासै बैनिफ्राय सासे बैनिफ्राय सासे माबाफोरा खारबोजोबबाय ना माहाजोन माहाजोनफोरा खारबोजोबबाय औ दा औ गोदोथ' गैथारामोन गोदोथ' गैथारामोन किन्तु दा बिरात देभल'प जाबाय आरो बिल्दिं फोर लुलाबायबाय ना दा जेनेबा नोङो ओरै सुदेमफुरिखौनो लादो नोङो ओरैहाय माबाखौनो लादो भबानिफुरखौनो लादो एखेबारे बिनिफ्राय एखे बे ऐ बिल्दिं जाजोबलांबाय ना गोदो जोङो जों माने गोदो गुवाहाटी खौसो नुयोमोन नालाय ओमफ्राय दा क'क्राझारखौबो इसे सेकेन्द आव थांहां थांहा नुगासिनो दं आरो बे गुवाहाटी नि बायदि जों लायोब्ला सेकेन्द थांनांगौबा खुब सम नांगोन आरो दाबो गते गारि घड़ा मेल्ला जाबायना दा बे दाथ' गुवाहाटीयाव बेरायनोनो जायगा मोना लंपेन्ट हुक आवसो हमथालायनांगौ बोरैबा लाइन दाननांगौबाथाय सोरनोबा इसे माबाखा नङाबा लाइन जाखायाबा बिदिनो जाबायानोसै नैबे माल्दांफारानि ओरैहायनोथ' बे बाजै हटेल सिमाव बिदिनो जाबायानो दा होनबा मा जाथ'नाय लानोसै नामा दोननोसै अ' दे दे दे होनबालाय दे दे औ दे दे